जों आफादनि गेजेराव जों बुंनोसै माइफोर लाङोबा जों बाजाराव फानहैनांगौ जायो बेफोरजोंनो जों खरस जानांगौ माइ लांब्ला बेंथलाव लाङो लांनायालाय लाङो थेला माबा दा फिलफिलि दं बे फिलफिलिफोरजों लाङो लांनानै एखनबा बिदिनो दामा थिसमिस जायो आरो एखनबा उफाय गैया नों खरस लाबोनांगौसो फाननांगौ जाहैयो बेंथल बाजाराव बाजाराथ' बारा गिदिर नंखाया बेंथला फिसासो थेवबो जों बेयाव फाननानै फैनांगौ जायो आरो न'खर खुंनायनि खोथा खमब्लाबो जों फाननानै फैयो एसे एनै खमब्लाबो लाबोफिननोबो बानाय फैबाय फैसा दाबोल थाङो हिसाबै दा जा मोनो बेखौनो जों फाननानै फैयो आरो आरो बेसर मोनब्लाबो बेसरा एखनबा गामि गामिबो फैयो समाव नागिरफैयो आरो दामा मिलायाबा जों हाथायाव लांगोन आरो जोङो बेंथल हाथायाव लाङो जोंनि बे खाथि खाला गामियावथ' फैखाया बेंथलाव नङाबा आरो जोङो ओरै खासिखथ्रायावबो लाङा जोंहा बे बेंथलानोसै आरो बे बेंथल बाजाराव जोङो बेसर मोनोब्ला बेवहायनो फानहैयो आरो फाथोनि बोथोराव फाथो मावनानै मोनोब्ला बेंथलावनो लाङो आरो एखनबा बेफारि फैयो आरो फैबा दामानो मिलाया जायो नांगौबा जों बेंथलाव फानहैनोसै होननानै जों बेंथलाव लांनाय जायो बेसरबाबो बिदिनो बेसर समाव फोबाय मोननाय समाव मोनबाय जों मोननानै फानहैनांगौ जायोबा जोंहा उफाय गैया खाथियाव बाजार गैया जों बे बेंथल बाजारावनो थाङै थुङै बेवहायनो फानहैजोबनांगौ जाहैयो आरो उफाय गैया जा दाम मोनो जों फाननानै फैयो आरो दोननायाथ' दोनबोनो हाया जोंहाथ' जायगाबो गैखाया बेंथलाव दोननोबो उसुबिदा आरो नांगौखायसो जों फानहैयो नालाय बुरजाबो आबाद मावनो हाया एफा एफा मावो क्रिश'कनि खोथा बेखौनो जों फाननानै फैनांगौ जायो आरो बेफोरजोंनो जों खरस लाबोनांगौ जाहैयो न'खर खांनायनि बेलायाव बे बेसर फाथो फानहैब्लाबो जों बेवहाय बेंथलावनो फाननांगौ जायो जों जेरावबो जोंहा लांनो सुबिदा गैया गोजानावबो जों लांखाया बेखौनो जों फिलफिलिजों लांसै एखनबा अट'फोरबा अट'जोंनो लांनोसै लांनानै भारा होनानै लांनाय जायो आरो ओमफ्राय फानबोनोसै बिदिनो मा मा मोनो बिदिनो बाजाराव जा थाङो हाजार बार'स' हक दुइ हाजार हक जा मोनो बेखौ जों फाननानै फैयो बेखौनो जों उफाय गैया बेजोंनो सोलिनांगौ जाहैयो आरो गारबोनोबो हाया बुरजाबो जों मावनो रोङानालाय बेनिखायनो एफाल' मावबोनाय जायो